हेलो

ओ अहाँकेँ मतलब मिथिलाक पाबनि त्योहारसभके बारमे जनबाक यए

मिथिलामे ओना बहुत प्रकारके बहुत पाबनि होइत छै लेकिन जेना चौड़चन भेल छठि भेल भरदुतिया भेल ईसभ होइत छै जाहिमे चौड़चनमे मतलब चन्द्रमाके पूजा कयल जाइत छै रातिमे अपन पूड़ी पकवान ठेकुवासभ बनाके आओर ओकर बाद भरदुतिया भाय बहिनके पाबनि भेलै जाहिमे भायसँ बहिन नोत लैत छै हँ आओर छठि छठिमे तऽ सूर्यकेँ मतलब उगलहो सूर्यके अर्घ्य दैत छै आओर सँझुकामे डूबल सूर्यके सेहो अर्घ्य दैत छनि

हँ तखन एक आओर पाबनि आबयवला छै जूड़शीतल जाहिमे अपन मतलब पैघ जे घरके बुजुर्गसभ होइत छथिन ओसभ छोट छोटकेँ मतलब पानिसँ जुड़ाबैत छथिन फेर मतलब बड़ी भातसभ बनैत छै

आओर कोनो पाबनिके बारे हँ तऽ बहुत एहन पाबनि छै जे मिथिलामे बहुत प्रचलित छै लेकिन सभ मतलब देखल जाय तऽ सभ चीजसँ रिलेटेड एगो ने एगो कोनो ने कोनो पाबनि त्योहार छैहे हँ हँ हँ हँ आओर किछो अहाँकेँ जनबाक यए तऽ कहू हम बता दैत छी ओ अगर तऽ हम जे एखन बतेलहुँ हेँ से मतलब बुझि गेलियै ने ठीक तखन आओर किछो मिथिलासँ रिलेटेड अहाँकेँ बुझबाक हुए तऽ कहब ठीक छै तहन राखैत छी